हा सिंधी रांधो मल होटल हा साईं हरिओम जय झूलेलाल हा साईं आडर लिखो अठ प्लेट दालि पकवान जूं पंज प्लेटां कोकी ऐं साण में ॾही ज़रूरु रखिजो ऐं जेकी अॼु जी तव्हांजी कोई ख़ासि आईटम हुजे अॼु जी स्पेशल शइ हुजे त उहा बि ॿ प्लेट ज़रूरु मोकिलजो उहो बि खाई ॾिसूं हा मिर्च बि जेका सावा मिर्च आहिनि अचार वारा उहे बि विझी छॾिजो ऐं एड्रेस त तव्हांखे ख़बर आहे संजय बत्रा लाल जो दीवानो जी ब्लॉक टे बटा ॿावीह लाजपत नगर ॿ तव्हांखे ख़बर ई आहे पहिरियों बि हे ईंदो रहंदो हा थोरो जल्दी पहुचाइजो ऐं सुठे रूप में चङो साईं जय झूलेलाल